हम मिर्ज़ापुर गए और वहाँ काली खोह भी गए जहाँ अष्टभुजा भी गए वहाँ अष्टभुजा जाने के लिए लिफ़्ट भी लगा है हम लोग लिफ़्ट से गए और दर्शन किए और वहाँ का पहाड़ भी बहुत अच्छा था और हम लोग बहुत मस्ती किए और अच्छे से दर्शन वर्षण किए